ایسے تو ہر پھول خوشبودار ہوتے ہیں ہر پھول میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اسے کہ اسے خود سے لگا کر رکھا جائے اس کے خوشبوؤں کو محسوس کیا جائے لیکن بچپن سے میرا سب سے پسندیدہ پھول جو ہے وہ گلاب کا پھول ہے مجھے بچپن ہی سے گلاب کا پھول بہت پسند ہے جہاں کہیں میں گلاب کا پھول دیکھتا ہوں فوراً لے لیتا ہوں اور اس کے خوشبوؤں کو محسوس کرتا ہوں اور سکون حاصل کرتا ہوں